हमरा सभहक क्षेत्रमे पूर्वमे कुसियार बहुत होइत छल जे मुख्य नकदी फसल छल लेकिन पूरा बिहारमे खास कऽ कऽ चीनी मिलके बन्द भऽ गेने ई किसान सभके बहुत बड़का नोकसान भेल छै तकर बाद तऽ नकदी फसल या आमदनीवला फसल या नफावला फसल मानल जाइ तऽ किछु दलिहन अछि जे मौसम पर सेहो किछु डिपेन्ड करै छै जे केहन मौसम ओकरा भेटै छै आओर नबका अथिमे किछु मशरूमके भेलै है प्रायोगिक खेती सभ लोक कयलनि लेकिन एहिठाम सफलता नहि भेटि रहल छै या ओतेक कि करऽ नहि चाहि रहल छथि लोक तऽ ओ चलनमे एखन पूर्णरूपेण नहि आयल जहाँ तक फलक छै तऽ फलमे आमके अछि बाँकि तऽ आओर किछु नहि भऽ रहल अछि हमर मिथिलामे